औ नोंथां हेल'

औ दे दे दे दे नोंथां दे आथसा सा सा दे दे दे आंनि नुनायावथ' चिरां डिसथ्रिकआ आगोलथार जेरै दङमोन बिनिख्रुइ एसे दावगाबाय एसे डेभेलप जाबाय जेरै लामा सामा ब्रिड्स बेनिफ्राय स्कुल बा बायदिसिना अनुस्थानफ्रा एसे दावगाबाय आरो आमफाय गुबुन हादरफोरखौ नायोब्ला जोंनि माबाफ्राबो डिसट्रिकआव गोबाव बिटिसिनि बे चिरां डिसट्रिकआबो दावगानो नांबावगौ बुहुदथार बिसयआवहाय बेक जाना दंबावो दंबावो बेक जाना दङ जेरैबायदि लामा सामाफ्रा बानायदोंब्लाबो बबेबा बबेबा जायगाफ्राव दाबो गोबाय गिजि दंबावो गोबाय गिजि दंबावो दलां नांगौ जायगायाव दलां गैबावा दाबो दाबो नुनो थांबावो जायगा जायगा चिरां डिसट्रिकआव उदेन ब्रिड्सआनो दंबावोदां औ उदेन उदेन ब्रिड्सआनो दंबावो औ नंगौ नंगौ बेनिफ्राय बायला बुयला माबाखौ रिपेयार खालामनो हायाखै लामाफोरखौ दाबो बहुद जायगायावनो जेरैबायदि ओरैहाय बुहुर थिनालि थांग्रा लामा थाइखा जरा मेइन कानेक्ट कानेक्टसन ओरैहाय औ बेबो बायनानै दङ औ औ बानायाखै बानायाखै बानायाखै हाबो खोयाखै उसुबिदा गोदो गोदोसो थांलाय फैलाय खालामनो हायोमोन दासो हाबावला दासो हाबावला औ दुखुनांथाव दुखुनांथाव दुखुनांथाव दा खालि आंनि साननाय दानि सरखारआ बेफोरखौ थाबैनो इनिसिटिभ लानांगौ आरो लानांगौ सरखार इनिसिटिभ लानांगौ बे औ औ

गोब्राब जायो जेरै बेबायदिनो बे लामाजों फरायसालिनि फरायसाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो बहुद खस्थ' गारि घरा थांलाय खालामनो बिजिनेसमेनफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो खस्थ' आर दैज्लांआवथ' टटेलि बन्द जायो मेसेंआव खुनुरुखुम बिदिनो गाहायजोंहाय ओरैनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो खिन्थु मोजां लड लानानै ट्राकफोर जेरैबायदि बुस्थु बाहारनिफ्राय रोगानो हाया आरो

औ औ बे बेखौ बाख्नायनांगोन मानि जि समाव सानसे समाव बे चिरां डिस्ट्रिक्टआ अल आसामआवनो गासै जोबथामोन आरो जोबथा जोबथा माबायावहाय दङमोन केटेगरियावहाय औ औ सावरायगोन औ औ लोगो मोन दिनैहाय दे दे दे हामबायसै नोंथां दे बिदिब्ला दे थेंक इउ सै